मां मूं नंढिपुण खां ड्रॉइंग करणु सिखी आहे मुंहिंजा माउ पीउ मूंखे नंढिपुण खां मदद कंदा हुआ जे मुंहिंजी रुचि इन पासे वधी वई मूंखे इन कम में इलाही मज़ो ईंदो आहे मुंहिंजी रुचि बि वधी वेंदी घणेई कलाकार जेकी यूट्यूब चैनल वग़ैरह वग़ैरह चैनल ते ड्रॉइंग जा नया नया तरीक़ा ॿुधाईंदा आहिनि जेके मूंखे पसंदि ईंदा आहिनि त मां हिन जो प्रोग्राम ॾिसी करे हुन वांगुरु अॻियां वधण जी कोशिश कंदी आहियां